गेलेनाया जादों जोंनि मोनसे गाहाइ बाहागो गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां गोजौ एबा सान्थौआरिफोरनि गेजेरजों जोंनि साननाय हनाय गासिबो सिनायलांनो हमो गेलेनाया जादों सुबुं माहारिनि मोजां खुंनाय आरो जौगासारनायनि मोनसे फिथाय महर गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां जौगासारनायखौ मोननो हायो जायनि थाखाय जोंनि मेलेमारि थाथायफोरनि गेजेर माखासे एंगार हायि सोमोन्दो थानायनि गेजेरजों जों जौगासारनायखौ लाबोनो हायो मेलेमनि बेफोरबादि जाथायनि गेजेरजों जों गेलेनाय आरो मेलेमारि बिहोमानि गेजेरजों जों जोंनि माखासे सान्थौयारि साननाय एबा गोथौ साननायफोरा एंगार लाङो मेलेमनि गोथौ साननाय एबा जौगासारनायनि गेजेरजों जों जोंनि गेलेनाय एबा रंजा खांनायनि गेजेरजों जों जोंनि मेलेमनि गासै बाहागोफोरानो बिहोमा थायो मेलेमनि गासै बेफोरबादि बिहोमाफोरनि गेजेरजों जों जोंनि जौगासारनायखौ मोननो हायो आरो जाफुंसारनायनि मोनसे फिथाय महर महरै सिनायथि होनो हायो मेलेमनि बैफोरबादि बाहागोयाव थानाय सुबुं जिउनि थि थांखि हिसाबै गनायथि हिसाबै साननानै लाजायो गेलेनाया एरैबादि जायोदि सुबुं माहारिनि मोनसे गोनांथार रंजानाय एबा जौगासारनाय जायनि थाखाय गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां मिथिस'हायि जाफुंसारनाय एबा मिथिस'हायि रंजानायखौ मोनो हायो आरो मेलेमनि गेजेरजोंसो जों बेफोरखौ मावफुंनो एबा जौगासारनो हायो